थार जाथायनि फारसे बिथा खालामनाय बिजाबफोर आंनि साबसिन मोजां मोननाय बिजाबफोरानो जाबाय बिबार लाइसि आरो अलंबार लाइसिनि बिजाबफोर मानोना बे बिजाबफोराव जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिजों गोदोनि समाव माबायदि गादबजादोंमोन नेवसिजादोंमोन थगायजादोंमोन बर' हारिखौ माबायदि सोबख'दोंमोन बर' हारिनि थासारिया मामोन बर' हारिखौ गुबन हारिया माबायदि थगायदोंमोन बर' हारिनि जानाय लोंनाय थानाय आसार खान्थिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनाय एबा फोरमायनायनि सोमोन्दै दङ बेनिखायनो आं बैफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनो मा आङो बेफोरखौ एरैबायदि मोजां मोनो मानोना आङो आंनि हारिखौ जेब्लाबो गोजौआव थाजानो लुबैयो जायनि थाखाय आङो बिबार लाइसि आरो अलंबार लाइसि बायदि बिजाबखौ गोबां फरायनो मोजां मोनो बिबार लाइसि आरो अलंबार लाइसियानो आंनि बयनिख्रुइबो साबसिन लाइसि मानो होन्नानै बुङोब्ला बे लाइसिनि गेजेरजों आङो गोबां बर' हारिनि थांना थानाय जिउनि जारिमिन बायदिफोरखौ आङो फरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो बर' हारिनि थाखाय गोदो माबायदियै सोलियोमोन गोदोनि समाव बर'फ्रा माबायदियै थायोमोन बर'फ्रा माबायदियै जायोमोन बर'फोरनि जानाय लोंनाय आसार खान्थिफोरखौ बिबार लाइसिनि गेजेरजों आङो मिथिनो मोन्नानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों बेखायनो आङो बे बिजाबफोरखौ बयनिफ्रायबो साबसिन बिजाब होन्नानै आङो मानिनाय जायो बेनो जादों आंनि बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोन्नाय आरो अलंबार लाइसिनि गेजेर जोङो माखासे खन्थाइफोरखौ फरायनो मोन्नाय जायो बेफोरनो जादों जोंनि बिमाफोरा फिसाफोरखौ माबोरै बुरखायनांगौ बिफोरनो जादों बिनिखायनो आङो बिबार आरो हाथरखि हाला लाइसिखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो